नगर पालिका और पंचायत हमारे क्षेत्र के बहुत सारे कार्यों में शामिल होती है जैसे कि यदि हमारे क्षेत्र में कहीं भी सड़क बन रही है पानी का कल गढ़ रहा है या कोई भी राजनीतिक चीज़ों से समूहों से जुड़ी हुई बात हो रही है तो वहाँ पे पंचायत का होना आवश्यक होता है यदि हमारे गाँव में कोई बहुत बड़ा झगड़ा या कोई बहुत बड़ा जमीन जायदाद को लेके बहस होता है तो उसमें भी पंचायत के सभी लोग शामिल होते हैं नगर पालिका हमारे नगरों को साफ सुथरा रखने के लिए होता है इनका कार्य होता है कि यह समय से पानी बिजली की मात्रा लोगों तक पहुँचायें और अपने समय से ही शहर की साफ सफाई भी करते रहें